हँ हलो प्रणाम प्रणाम मैडम हँ हँ आओर सभ ठीक छै अपन इस्कुलके वातावरण कनि ठीक नहि लागि रहल छै हँ दिक्कत छै सही टीचरके जरूरत छै इस्कुलमे नहि अहाँके तरफसँ तऽ नहि भेलै हेँ तैयो आगेके पढ़ाइके लेल मतलब नया टीचर नया व्यवहार सेसभ बच्चाकेँ सिखेनाइ बहुत जरूरी छै ने आइ काल्हिके वातावरण देखैत हुए अच्छा अच्छा ठीक छै सभकिछु ध्यानमे रखैत हुए बच्चा सभकेँ ठीकसँ ध्यानसँ कनि ध्यान देबै बच्चासभ तऽ होइते छै उद्दण्ड लेकिन तैयो कनि टीचरके काम छियै ध्यान रखनाइ हँ हँ तऽ इएहसभ कहलहुँ आओर कथी दिक्कत हेतै दिक्कत इएह छै जे बच्चासभ बात नहि मानैत रहै छै एतेक बदमाश होइ छै बच्चासभ आओर पढ़ाइ लिखाइमे आगे रहयके चाही अपन इस्कुलके नाम रौशन करैके चाही जे कि पूरा कोशिश करबै हँ हँ अच्छा नहि सभ ठीके छै सभकिछुके ध्यानमे रखैत हुए बच्चासभ पर ध्यान रखू आओर आओर की कहि सकै छियै आओर किछो नहि आओर इएहसभ छै जे कि अपनासभकेँ सभकँ साथ लए कऽ चलै चलनाइ जरूरी छै तऽ बच्चासभकेँ गार्जियनोसभकेँ विश्वास हेबाक चाही जे हम जे इस्कुलमे देने छियै ओहि इस्कुलके वातावरण ओहि इस्कुलके टीचरसभ बहुत नीक छै हुनकर माता पिता बेफिक्र हेबाक चाही ताकि हमरा अहाँकेँ हुनकापर विश्वास रहबाक चाही जे हमरसभके इस्कुल बहुत सुन्दर छै